हैलो गुड मॉर्निन्ग हाँ

कहाँ पर आई थी जो आपका पर्स खो गया अच्छा

क्या क्या था पर्स में आपका बताइए आप ऐसे बताइए लापरवाह हैं और पर्स खुलवा दी आपके मम्मी पापा क्या कहेंगे बताइए हम यहाँ देख रहे हैं अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है पूछ रहे हैं किसी से इधर उधर बच्चे से यहाँ कोई आपका पर्स लिया है कि नहीं लिया है और ई इसके बाद जो है देखेंगे हम यहाँ पर्स सर खोजने के लिए मेरे पास इतना टाइम है कि यहाँ हम पर्स लेकर बैठे बताइए आप लोग ऐसे ऐसे पर्स खोवाइए और हम चले इसको पर्स ढूंढे और काम नहीं है मेरे पास बताइए

अब ऐसा ऐसा है हम छोटी प्रिन्सपल से अलाउन्स करवा दे रहे हैं अगर आपका पर्स हो सकेगा मिल जाएगा वह तो अच्छी बात है और नहीं मिल तो हम क्या करें बताइए मेरे पास इतना टाइम नहीं है हमको और सब काम करना रहता है ना आप बताइए ऐसी लापरवाही कर रही हैं अब क्या करें छोटे बच्चे होते तो चलिए एल के जी यू के जी के इधर उधर कर देते हैं आप बताइए बी ए एम ए कर रही हैं अब आप यह लापरवाही कर रही हैं हाँ ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए आप तो कम से कम सुधर जाइए हाँ अगर आप पर्स मिल जाएगा तो अच्छी बात है नहीं मिलेगा अगर अंदर इस्कूल के अंदर रहेगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो भाई वह बाहर अगर कोई उठा ले गया तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है मेरी ज़िम्मेदारी इस्कूल के लिए है बाहर के लिए नहीं है ठीक है ठीक है अलाउंस कर देंगे ठीक है ठीक है अलाउंस कर देंगे और आपका घर कहाँ है क्योंकि मिल जाएगा तो घर का पता होना चाहिए ना अगर मिल जाएगा हाँ ठीक है अपना नाम पता मम्मी पापा का हसबैंड का नाम सबका नाम ऊ लिखवा दीजिएगा ताकि हम और फ़ोन नम्बर भी लिखवा दीजिएगा चलिए ठीक है अगर मिल जाएगा तो हम ज़रूर करवा देंगे ठीक है लेकिन ठीक है थैंक यू